हॅलो हॅलो आं हांव आसा पर्वरी आसा

आं आं कित्याक हय हय बऱ्यो बऱ्यो मेळटा म्हापशेच्यो फामाद फामाद मिरच्यो त्यो म्हापशेच्यो बारीक मिरची आसता पळय शेतांतल्यो त्यो त्यो हय त्यो मसाल्याक बऱ्यो आसता त्यो हय म्हापश्यां मार्केटान तें म्हापश्या मार्केटान ते शकुंतला ते हे आसा न्हय पुतळो ताच्या फाटल्यान ते चव्हाण म्हणून आसा चव्हाण ताच्या शॉपार मेळटा त्यो बऱ्यो आसता त्यो हय हय सारन हांवें पयरूच गेल्लो हांव ताचे कडेन घेवपाक ते एक हजार रुपया रेट आसा पूण म्हज्या वळखीक लागून ताणे मगो म्हाका मातशी कमी धरलली कमी दिल्ले हय हय मसाल्याक एकदम बऱ्यो त्यो हॅलो आं हय हय हय बरोबर हय हय दितलो दितलो म्हजें नांव सांग आं हय हय संगता सांगता हांव ताका हय ताका फॉन तुमी पावल्या उपरांत फोन करा म्हाका फोन लावन दी म्हाका ताच्या कडेन मागीर हांव सांगता ताका आं हय हय वचा वचा तुमी थंय लागीच आसा थंय बस स्टॉपार बस स्टँडार तुमी देवले की ना थंयचान शॉर्टकट आसा वसपाक ताचे शॉपाचेर बस स्टँडाचेर देवल्या उपरांत आं थंय काणाकूय विचाल्यार जाता चव्हाणाचे शॉप खंय काय काय म्हणू आं तो ये सांगतले तुमका थंयसर आनी पावल्या उपरांत म्हाका मागीर फोन कर हय आनी शुक्रारचो तें फामाद आसता थंय शुक्रारचो बाजार फामाद आसता म्हापश्याचो हय

हय हय हय आं घेवन वच घेवन वच बरें बरें घेवन वच मुद्दाम यो आनी घेवन वचा फोणेच्यान तूं पयली तुका पणजे येवचें पडटलें आनी बस बदलून मागीर म्हापशेची बस धरची पडटली हय हय पणजेच्यान म्हापश्या लागीं आसा हय हय बस स्टँड लागी आसा एकदम ताचे शॉप

बरें बरें म्हाका फोन कर हांव सांगतां ताका आं बरें बरें बरें